बस ठीक ठाक आं जी आं जी मिली जाह्ङन

कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं मिली जाना रूम तुसें गी इसलै दौ तीन रूम पेदे खाली साढ़े कोल रूम दी कंडीशन रूम ते ठीक न बिल्कुल मतलब किन्नै बंदे कल्ले लैना जां होर बी बंदे थुहाड़े कन्नै दौ बंदे होने डबल बैड मिली जाना तुसेंगी रूम च बाकी किचन मिली जानी बाकी सारा सिस्टम ओह्दे च फिट होना बाथरूम बगैरा पानी सबकिश रुट्टी दा साढ़ा रुट्टी दा साढ़ा जेह्ड़ी किचन ऐ ना ओह् जिन्नी तुसेंगी डेली दा तिन टाईम डेली दी तीन टाईम दा शामीं बिल थ्होना नॉर्मल नॉर्मल तिन टाईम दा अगर नाश्ता बी होग दपैहरीं लंच बी होग डिनर बी होग तां तिन टाईम दा तिन सौ साढ़े तिन सौ दे करीब पेई जाना आं मगर नॉर्मल खाने च पर अगर च्वॉयस होग थुहाड़ी मतलब वीआईपी सिस्टम खाने दा कोई आइटमां आपूं कोई रेड्डी करानियां होङन तां ओह्दे च तुसेंगी जादै पौना प्ही आं इं'या नॉर्मल जेह्ड़ी रुट्टी ऐ जेह्ड़ी तुसेंगी ओह्दे च तिन सौ साढ़े तिन सौ तगर खाना मिली जाना आं ओह्बी मिली जंदी अं ठीक ऐ ठीक ऐ जि'यां थुहाड़ी च्वॉयस करग उं'आं करी ओड़ गे अस आं जी ओ बाकी सबकिश ठीक ऐ पूरी फेसीलिटी मिली जाह्ग तुसेंगी आ नेईं दारू नेईं मिलदी म्हाराज दारू निं मिलदी ऐ

में में में तंदूरी रुट्टी बी मिली जानी म्हाराज जे किश चाहिदा होर चावल बी मिली जाने तुसें गी आं

इं'या जीरा राइस होई गेआ टमाटर राइस होई गेआ प्लेन चावल बी चलदा आं जी अ जि'यां थुहाड़ी मर्जी बुकिंग कराई सकदे एडवांस कराई सकदे तुस आ ओह् ई तां

कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं आं ऑनलाइन पेमेंट आं ऑनलाइन करी सकदे तुस पेमेंट ठीक ऐ ठीक ऐ ओके